मुर्गा तीन प्रकारके होइ छै मतलब हमरा आरके यहाँ एगो मुर्गा जे होइ छै मतलब घुमि फिर कऽ अपना खुद चारा करै छै ओकरा कहै छै देशी मुर्गा एगो मुर्गा होइ छै फार्ममे ओकरा मतलब मार्केटसँ लाबिके चारा मतलब लाबि कऽ खिलाएल जाइत छै मतलब ओकरा लिए मतलब जेना मवेशीके लिए नाद होइत छै ओहिमे छोटा किसिमके नाद होइ छै ओकरा खिलाबैके लिए एकटा मतलब पानि राखै बला होइ छै ओहिमे पानि राखल जाइत छै तऽ ओहि मुर्गा मतलब ओकरा कहै छै फार्मी मुर्गा फार्मी मुर्गा जे मतलब होइ छै ओ सस्तामे मिलै छै आ देशी मुर्गा जे होइ छै देशी मुर्गा होइ छै महगा देशी मुर्गा लेकिन खायमे स्वाद मतलब खायमे स्वादिष्ट होइ छै फार्मी मुर्गा से तऽ मतलब आ एकटा मुर्गा होइ छै घुमि फिरके खाइ बला तऽ घुमि फिर कऽ जे खाइ बला मुर्गा होइ छै ओहिमे जादा लागत नहि लागैत छै ओहिमे कम लागत लागैत छै लेकिन बढ़िआँ अच्छा होइ छै स्वादिष्ट ओहए मुर्गा तऽ ओ मुर्गा एबलेबुल कम छै मिलै कम छै आ फार्मी मुर्गा जे छै ई ब्यवसायके रूपमे पोसैत छै ब्यापारी सब तऽ इ मुर्गा मतलब हरेक चौक चौराहा पर हरेक गाँवमे एबलेबुल छै तऽ मुर्गासँ मतलब पोसै बलाके लाभ भी छै मतलब जादा लाभदायक छै एक बेरमे मतलब दश बीस पचासो बच्चा दै छै अंडा बेचै अंडा भी बिक जाइ छै बच्चा भी बिक जाइ छै एक महिनामे मतलब एक महिनामे आधा के जी एक केजीके भए जाइ छै दू केजीके भए जाइ छै तऽ बड़ी लाभदायक मतलब मुर्गा छै एहिठुना फार्मी तऽ फार्मी मुर्गाके किछु देशी मुर्गाके भावमे भी अंतर छै तऽ ओ मुर्गासँ जादा पकड़ लोककेँ कम पैसा बला कम सस्तामे मिलै छै तऽ इहए मुर्गा लाए लै छै एतऽ मतलब मुर्गा मुर्गी मुर्गा मतलब देशी फार्मी दोनो मुर्गा छै एबलेबुल पर्याप्त मात्रामे एतऽ कमी नहि छै तऽ मतलब एहिमे फार्मी मुर्गामे जादा बेनिफिट छै तऽ एकरामे किछु खर्च भी छै जे अलगसँ सामग्री मतलब लाबि कऽ एकरा चारा खिलाबै पड़ैत छै तऽ ओहिमे हजार दू हजार पाँच हजार टका जेहन मुर्गा पोसैत छै ओहि किसिमसँ मतलब चारा ओकरा लाबि कऽ दै छै आ देशी मुर्गा जे छै देशी मुर्गा मतलब घुमि फिर कऽ आधा किलो मीटर एक किलो मीटर मतलब चरिके मतलब पर डे घुमि कऽ मतलब अपन घोसलामे आबैत छै आबैके बादमे मतलब राति भरि मतलब बिश्राम करै छै मुर्गाके देखैत छियै बिश्राम करैके बाद फेर ओकरा मतलब जे आदमी पोसैत छै ओकरा मतलब सुरक्षाके लिए ओकरा फेर बंद कए दै छै बंद कए करैके बाद रातिमे फेर देखै छै जे मुर्गा हमर ठीक सुरक्षित छै कि ओहिमे कोनो जानबर घुसि गेलै तकरबाद फेर सुबहमे ओकरा खोलैत छै सुबहमे खोलिकऽ फेर मुर्गा चरी करै जाइ छै मतलब घुमि फिर कऽ बाध बैआरसँ मतलब चरि फिर कऽ आबैत छै तकरबाद फेर ओ अपन घोसलामे घुसै छै मतलब दिनमे भी तकरबाद फेर ओ निकलैत छै मतलब किसान जे पोसैत छै ओकरा फेर मतलब दू घंटा घोसला मे राइख दै छै चारि घंटा फेर ओ दिनमे नहि दिनमे नहि के बराबर भी लगबैत छै घोसलाके बंद नहि करैत छै मतलब चलि फिरके ओ घुमि फिरके मतलब

अपन चारा भोजन कए लै छै करैके बाद ओहिसँ मतलब देखैत छियै हमरा आर जे मुर्गा जे जादा मात्रामे मतलब राखि लेलकैया तऽ ओहिसँ प्रोग्रेस देखैत छियै मतलब बहुत जादा छै बहुत जादा छै कि देखैत छियै मुर्गा बेचके मतलब घर भी बना लेलकैया जे देखैत छियै मुर्गा बेचके आओर सामग्री भी खरीद लेलकैया